हँ हमे घुमैला आएल छियै अच्छा अच्छा छै देखैमे अच्छा छै

पारक छै घुमै बला पारक छै घुमै बला

से तऽ जाए आबैके सुबिधा छै ने कोनो दिक्कत आरो नहि नऽ होयतै आँइ नहि तऽ हमरा सब फेर घुमैला जेबै तऽ हम आर सब घुमैले जेबै बढ़िआँ व्यवस्था होयतै तबे ने सबचीज गाड़ी व्यवस्था छै ने पारक उरक छै ने

सबचीजके व्यवस्था आरु छै कि अच्छा ठीके छै हम आबै छियै सबचीजके व्यवस्था अहाँ करबै एहन नहि आबियै से अथी बेइजत्ती भए कऽ जैयै हँ किआ हमरा आर के तऽ पैदल लोक जाइ आर बला नहि छियै सब छै कक्कर गाड़ी छै चलु सब केओ घुमै फिरैला घुमि फिर लेबै अपना आरके गाड़ी भेज दिअ हम चलि जेबै घुमैला हँ तऽ हम जाइए रहल छी ठीके छै